ہاں دیپاولی ہوا چھٹھ ہوا ڈی پی ہوا دسہرہ ہوا یہ سب میں سارے مہمان لوگ آتے ہیں اور مل جل کے پرب کو مناتے ہیں جیسے کہ بقرید ہوا عید ہوا جیسے محرم ہوا اس میں بھی آتے ہیں مہمان سارے لوگ ایک جگہ مل کے سارے آدمی تہوار مناتے ہیں بہت اچھا ڈھنگ سے ملتے جلتے ہیں سارے آدمی سے بات چیت بھی کیا کرتے ہیں اور دکھ سکھ بھی بتاتے ہیں اور سارے کے ملن جلن جو ہیں کوئی تہوار میں ہی ہوتے ہیں جیسے کی ہولی ہولی میں بھی لوگ آتے ہیں بہت سارے باہر سے بھی چلے آتے ہیں کہ ہولی ہے دیپاولی ہے باہر سے بھی لوگ گھر چلے آتے ہیں کہ چلو بھی گھر پر ہی ہولی منائیں گے دیپاولی منائیں گے چھٹھ منائیں گے دسہرہ منائیں گیا جیسے مان لیا کہ عید ہوا عید میں بھی باہر سے لوگ چلے آتے ہیں محرم ہوا بقرید ہوا اس سب میں سارے آدمی باہر میں رہتے ہیں تو وہ گھر پر چلے آتے ہیں تہوار منانے کے لیے اور بال بچے کے ساتھ پوری خوشی سے چاو سے تہوار کو مناتے ہیں